हिन्दी सावधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है एथनोलोग के अनुसार हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिन्दी सर्वधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है मन के अंदर होने वाली घबराहट को अक्सर डर कहा जाता है हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती है जिनके बारे में सोच कर हम घबराने लगते हैं या फिर अंदर ही अंदर डर लगने लगता है तो इस मानसिक डर का इलाज कैसे किया जाए और मन से डर को कैसे निकाले डर एक सामान्य बात है जो हर किसी व्यक्ति में होता है लेकिन जो यह नहीं जानता कि अपने अंदर से डर को कैसे ख़त्म करें उन पर डर भावनात्वक रूप से हावी हो जाता है